बचपन में यात्रा जब ऐसा कोई बचपन को यादें आती हैं तो बहुत हस हस हँसते है लोग कि मतलब क्या आ गए लेकिन जब भी हम याद करते हैं तो बचपन में ऐसी कोई ख़ास यात्रा तो नहीं होती थी बस एक यात्रा होती थी मामा के यहाँ पर जब भी गर्मी की छुट्टी हुई कोई कार्यक्रम हुआ कि मम्मी के साथ में वही मामा के घर जाना है मामा के यहाँ जाना नानी के साथ घूमना नाना जी के साथ खेत में जाना वो आम के पेड़ पे चढ़ जाना एवं उनके यहाँ जो पशु पस पशु जो मवेशी रहती थे उनके साथ खेत में खेलना एक बड़ा ही सौन्दर्य का विषय होता है जब भी ऐसी कोई बचपन की याद आती है तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है हमारे जीवन के लिए जब भी हम याद करते हैं उस बचपन के अनुभव को एक तो तो लोग कहते हैं ना कि कोई दूसरा घर हो अपना तो वो मामा का घर रहता है जब भी कोई छुट्टी लगी कुछ भी कार्यक्रम रहता हम सिर्फ़ एक ही घर जाते हैं मामा के घर पर बस वहीं यात्रा जाते थे बड़ा एक हाईक जो रहता है जीवन में वैसे मामा के घर पे रहता है हम जाते हैं तो हमारे यहाँ मामा जी हमारी सेवा करते हैं मामी सेवा करती है नानाजी सेवा करते हैं नानी करती है कहती है कि नहीं हमारा नाती आए हमारे लिए बचा के रखती है वो कि नहीं हमारे नाती आएँगे नतनन आएँगे तो हमारे उनको दूँगी हमारे लिए बहुत अच्छा एक रहता है हम हमारे अंदर भी उत्साह रहता है कि नहीं गर्मी की छुट्टी लगे हम हमारे मामाजी के घर जाएँगे खेलेंगे कूदेंगे हैं ना मामा के साथ वो ही खेतो में घूमना दिनभर बातें करना मामा के साथ गाड़ी चलाना मामाजी के साथ टेक्टर चलाना मा टेक्टर पर बैठना जामुन खाना उ जामुन की डाल पर चढ़ जाना फिर हम आई आती थी आई नानी बोलती थी गिर जाओगे बेटा नीचे उतरो तो वो जब वो याद आते हैं बचपन के वो पल तब वास्तव में ऐसा लगता है कि वो जीवन कब आएगा जब भी वो जीवन के बारे में सोचते थे एक एक एक दिल में अच्छा लगता है कि नहीं काश वही जीवन होता यार काश हम उसी जीवन में वापस चले जाए तो एक यादें हैं जिसको हमने सजों के रखा है हम जब भी जीवन के मास माध्यम सोचते हैं तो हमको वही याद आता है कि काश वही जीवन आ जाए वही मामा के घर वापस चले जाएँ वही बचपना आ जाए वही मम्मी वही नानाजी मतलब वही साथ में सब लोग रहें खेलें कूदें लेकिन अभी तो वो संभव नहीं होता है समय के साथ में सब परिवर्तन होता है लेकिन जब भी याद करो उस बचपन की यात्रा को तो सभी की याद आती है तो लगता है कि नहीं उस यात्रा में उस आनंद के पल में कौन कौन हमारा संयुक्त परिवार वास्तव में बचपन की यात्रा एक आनंद देने वाली यात्रा रहती है प्रणाम